گلاب جامن رس گلہ رس ملائی چمچم کاجو قتلی بیسن کے لڈو موتی چور کے لڈو گاجر کا حلوہ سوجی کا حلوہ موہن تھال کلا کند برفی کھیر سیوئی کھیر مال پوا جلیبی امرتی پھرنی شاہی ٹکڑا حلوہ پراٹھا میٹھی بوندی چھینا ٹوسٹ سدیش مشری مکھانہ فروٹ کسٹرڈ